हमारे संस्कृति में रंगोली सूर्य को जल अर्पित करना माथे पे कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना और मंदिर जाना व्रत रहना ये हमारे सनातन धर्म में संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण ये योगदान है जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हमारे संस्कृति में ऐसे व्रत रहना ये सब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिससे कि हम लोग अपने आप को संतुष्टि प्रदान करते हैं और ऐसा सनातनों धर्म में चला आ रहा है जिससे कि हम अपने आप को उस उनके माध्यम से जो भी हमारे पूर्वज है उनके माध्यम से करते आए हैं और हम लोग कर रहे हैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहे हैं और सनातन धर्म को बरक़रार रख रहे हैं और माथे पे कुमकुम लगाना ज सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना और बड़ों के आगे झुककर रहना उनकी आदर करना ऐसे तमाम हम लोग अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं और कर भी रहे हैं और अपने साँस्कृतिक धार्मिक रिवाजों को आगे की तरफ़ ले जा रहे हैं और इसको ऐसे ही चलते रहेंगे